भारतीय कलाप्रकार हे खूब पोरणे आनी आकर्षीत अशे आसात तुमकां खबर आसतलेंच भारतांत आमकां जायती कला पळोवंक तांची कला आमकां पळोवंक मेळटा सांगचें म्हणल्यार शिल्पकला स्थापत्य कला नृत्य कला आनी हेर प्रकार भारताची खंय व वळख जावन आसा कला प्रकारांची मुळां खूब पयलींच्या काळांत दिश्टी पडटा जेन्ना ती कला मंचाचेर काय माध्यमांतल्यान प्रस्तूत जाता हालींच्या काळांत जायत्या कला प्रकाराक नांव मेळत हा मेळत आसा ताका लागून कला साहित्य व्हड प्रमाणांत वाडत आसा जावं ते तरणाट्या माध्यमांतल्यान वा खंयच्याय एक कला संस्कृत माध्यमांतल्यान सांगचें म्हणल्यार भारतीय कला प्रकार हे विविधतायेन नटील्ले आसात नव्या माध्यमांतल्यान कलाकार आप आपले कला सादर करतात कला प्रकार वेगवेगळे तरणाटे भुरगे तरतरेची कला शिकून घेतात आपल्या मनासून आपल्या नी आपल्या खोशयेन खरें म्हटल्यार जे ते शिकून घेतात तशें म्हणल्यार घूमट आरती करप तबला वाजोवप नवी बायलां आनी तरणाटे वेगवेगळे नृत्य कला प्रकार सोंपेपणान शिकून घेतात आनी ती आपली कला वेगवेगळ्या मंचाचेर प्रस्तूत करता आनी हाची मोटी व्हडवीकाय लोकां मुखार हाडटात ताची बरी जाणवीकाय लोकां मदी मोटी उमेदीन हाडटात कला प्रकारांत माध्यम माध्यमांतल्यान कितल्याश्या कलाकारांक बरें यश आनी इनामां ह्या कलाची मूळां खूब पोरणी दिश्टी पडटा जेन्ना हे प्रस्तूत जाता तरणाट्याच्या माध्यमांतल्यान ह्या कला प्रकार माध्यमांत आख्या संवसारभर ह्या प्रत्येक कलाची नामना जाल्यात कला कला प्रकार लागून ह्या कला वेगवेगळ्या मंचाचेर प्रस्तूत करिल्या कारणाक लागून लोक प्रिय आनी विश्व केंद्र संवसारभर आनी अख्या भारतांत फामाद आसा आनी खंय ना खंय ह्या कलेचो सादरीकरण जायत आसा जायते जाण आपल्या खोशयेसून मनासून पयश्यांची मदत करून कलाकारांक उर्बा दितात आनी तांका प्रोत्साहीत करीत रावतात